अस रंगोली बनान्ने होन्ने क्योंकि साढ़े राम भगवान होर वनवास कट्टियै वनवास कट्टियै आए हे ते अस रंगोली बनान्ने होन्ने अस हून बी जदूं एह् राम राम मंदर बनेआ हा उद्धाटन होआ हा बाई गी बाई जनवरी गी ते असें तां बी रंगोली बनाई ही ते अपने घर दीये जलाए दे हे ते असें रंगोली बी बनाई दी ही दीये जलाए दे हे पूरे घर असें दीये गै दीये जलाए दे हे रोशनी कीती दी ही क्योंकि राम भगवान जी अपने स्हेई जगह पर पुज्जे असें तां करियै एह् कम्म असें भगवान दे नांऽ उप्पर रंगोली बनाई असें दीप जलाए फिर अस जेह्ड़े एह् सूरज भगवान गी पानी दिन्ने होन्ने कि साढ़े घरे साढ़े सारे गै सेआनै आखदे कि सब तूं पैह्लें उट्ठना जेल्लै कि अस सूरज भगवान गी गै पानी देना क्योंकि पानी देने कन्नै केईं सूरज भगवान बी प्रसन्न होंदे अपनी बी जेह्ड़ियां केईं बमारियां होंदियां दूर होंदियां कन्नै अस अपने बच्चे गी बी इ'यै संस्कार दिंन्ने होन्ने कि पैह्ले उट्ठना ते न्हौना उट्ठना पूजा पाठ करनी ते सब तूं पैह्लें सूरज भगवान गी पानी देना कन्नै अस बरत रक्खने होन्ने जेह्ड़े फॉस्ट नवरात्रे रक्खने होन्ने तां अस नवरात्रे रक्खने होन्ने माता दे माता दे नवरात्रे रक्खने होन्ने अस मंदर जन्ने होन्ने माता दे ते फिर उत्थै जाइयै अस जनानियां किट्ठे होइयै सत्संग बगैरा करनियां